डाक टिकट एक टिकट होइत छै सरकारी टिकट जेकरासँ पहिलेके जमानेमे अगर या अभीके जमानेमे भी अगर कोइ भी कोइ भी चिठ्ठी लिखैत छै या केओ भी पोस्ट करैत छै दोसरा जगह भेजना छै कोइ चिठ्ठीके तऽ ओकरा वास्ते एक डाक टिकट आबै छै ओ डाक टिकट ओकरा चिठ्ठीके साथम एड करीके ओकरा भेजलो जाइ छै डाक टिकटके जेकरा कारण ओहि टिकटके थ्रू वहाँ पहुँचए छै आदमी लोगके पास ओ टिकट एक सरकारी सरकारी टिकट होइत छै मोहर होइत छै सरकार रऽ एकरबाद पहुँचए छै वहाँ चिठ्ठी पहुँचए छै डाक आओर सिक्का एक सिक्का होइत छै रुपैआ जेकरासँ हमलोग कोइ भी सामान वमान आसानीसँ खरीदए वरीदए छियै खरीद बिक्री करैमे पहिलेके जमानामे सिक्का होइत छलै बहुत तरहके सिक्का होइत छै हर सिक्का रऽ अलग अलग रेट होइत छै रेट फिक्स करिके ओहिमे सिक्का डाललो जाइत छै आओर सिक्का रऽ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जे अभीके टाइममे जे सिक्का बारिशमे भिगै ऊगै नही छै आओर